आम माण्हुनि लाइ बैंकिंग खे आसान करण लाइ बैंक सां संबंधित सरकार योजनाऊं ठाहींदी रहंदी आहे जंहिंमें उहा उन्हनि खे घटि रेट ऑफ इंटरस्ट ते पैसा ॾींदी आहे जंहिं सां कोई बि कस्टमर खे पंहिंजे ग्राहकनि खे घटि रेट ऑफ इंटरस्ट ते पैसा ॾई सघंदा आहिनि जंहिंसां उहे पंहिंजो मकानु ठाहे सघंदा आहिनि गाॾियूं वठी सघंदा आहिनि बिजनिस लाइ वठी सघंदा आहिनि बिजनिस लाइ बि सरकारु अलॻि अलॻि समय ते घटि सब्सिडी में या ब्याज में दरनि में कमी करे करे पंहिंजे ग्राहकनि खे बैंक खे चवंदी आहे की तव्हां हिननि खे सुविधाऊं ॾियो जंहिंसां उन्हनि जो कारोबार बि सुठो हले जंहिं सां कारोबारु सुठो हलंदो आहे त उनी जे द्वारा सरकार खे बि बेनेफिट थींदो आहे जंहिंसां देश जो बि नालो थींदो आहे सॼे समाज जो उद्धार थींदो आहे उन सां औरि सरकार खे बि टैक्स जे रूप में आमदनी थींदी आहे त सॼो बैंक जे मथा मां जेका वापारी निर्धारित निर्भर आहिनि उन्हनि खे सरकार जी इन्हनि योजनाउनि जो ख़ूबु फ़ाइदो थींदो आहे